साढ़ा जेह्ड़ा भारत ऐ इत्थै बड़ी सारी जगह् ऐं जित्थे मतलब जेह्ड़े जात्तरू न उ'नेंई मतलब खिच्चियै लेई जंदियां मतलब इत्थै लोक ज्यादा अट्रैक्ट होंदे जानै आस्तै जियां अस आखी सकदे आं जियां माता बैश्णो देवी होई गेई साढ़े जम्मू कश्मीर च लोकें ई इत्थै जाना बड़ा पसंद ऐ मतलब लोक इत्थै जात्तरें जंदे टूरिस्ट अट्रैक्शन होई गेई मतलब धार्मिक होई इयां बी हैन जियां साढ़े कोल हिल स्टेशन होई गे बड़े डलहौजी बगैरा ते इत्थै लोकें गी नेचर शेचर देखना पसंद दिक्खना पसंद ऐ जियां केरल होई गेआ लोकें ई बोटें शोटें च जाना घूमना बड़ा पसंद ऐ मतलब अगर अस लेइयै चलचै लोकें ई मतलब सिद्धी हारी गल्ल जेह्ड़ी ऐ मतलब जेह्ड़े बर्फ दे लाके दे प्हाड़ी लाके दे लोक होंदे उ'नेंई पैह्लें ते समुंदर नी दिक्खे दा ते उ'नें समुंदर आह्ले बीच शीच आह्ले जगह गी जाना ज्यादा पसंद ऐ ते उत्थे घूमना ते जेह्ड़े बीच शीच आह्ले न उ'नें कदें ठंड नी दिक्खी दी बर्फ नी दिक्खी दी ओह् प्हाड़ी लाके आंदे घूमने आस्तै ते हिल स्टेशन होई गे जियां वैलीज होई गेइयां जियां कश्मीर इक वैली ऐ लोक इत्थै घूमने पसंद करदे ते जेह्ड़े टूरिस्ट ट्रैक न साढ़े कैदारनाथ ऐ बद्रीनाथ ऐ बैश्णो देवी ऐ सनासर ऐ कश्मीर होई गेआ साढ़ी कश्मीर वैली ते कन्नै होर मचेल सचेल होर बी बड़ी हारी जगह् हैन जित्थै हिल स्टेशन बने दे पार्क बने दे म्यूजियमस होई गे वाटर पार्क हो गे होर होर बी बड़ी हारी होई गेइयां जित्थै लोक जान पसंद करदे ते मतलब अस मतलब अस बी अपनी लाइफ टाइम च मतलब जिंदगी च इक बारी जाने दा बड़ा मन करदा जियां लोक मतलब कैलाश जात्तरा होई गेई इत्थै जाना पसंद करदे एह् जेह्ड़ी चीजां हैन बाह्र दे फारेन दे बी लोकें ई बी मतलब हिंदोस्तान बलांदे मतलब आओ इत्थे घूमो एह् चीजां बाह्र नी लब्भनियां तुसेंई